हमारे यूट्यूब चैनल और टि वी यह हमारे स्थानीय भाषा में है जैसे हिन्दी हुई हो गया भौजपुरी हो गया सौत में हो गया ये हमारी स्थानीय भाषा में है और हम कई मुभीयाँ सीरियल ये सब न्यूज हो गया समाचार हो गया यह सब हमें बताती है हमारे यूट्यूब चैनल पर यह यह सुविधा हमें प्रदान करती जिससे अगर हमें कोई सवाल नहीं आ रहा है या फिर हमें कोइ दिक्कत हम गाने ये सुनते हैं हम मुभीयाँ देखते हैं अन्य कई चीज़ हमें यूट्यूब पर दिख जाती हैं हलांकि ये टी वी पर पेहले तो उस दिन तो फ़िस्ड टाइमिंग है लेकिन हम यूट्यूब पे जब चाहें तब हम ये उसको सर्च कर के देख सकते हैं हमें ये ये एक ऐसा सीरियल आता है वहाँ तारक मेहता का उलटा चश्मा है इसे हम देखना पसंद ज़्यादा हालांकि ये मुम्बई के लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर ये मराठी मराठी भाषा में बनाया गया है फिर इसे हमारे स्थानीय भाषा में इसे बदला गया है पहले तो ये मुम्बई के ही लोग देखते थे लेकिन आज कल ये पूरी दुनिया भर में लोग देखते हैं हमें वो भौजपुरी पिच्चर भी पसंद है और ये साउथ मुभीयाँ भी पसंद है बौलिहुड भी पसंद है लेकिन हम न्यूज़ को देखना भी पसंद करते हैं पिचर्प भी देखना पसंद करते हैं और हम इसकी प्रशंसा करते हैं हमारे स्थानीय भाषा में रहता है और हम इस कार्यक्रम को देखते हैं और हमें जैसे यूट्यूब पर कोई सवाल हो गया हम उसे सर्च कर के अच्छे से उसको समझ लेते हैं और हम आगे कि कोई अगर जानकारी होती तो भी हम उस पर देख लेते हैं और हमारे ये टी वी पर कई कार्यक्रम आते हैं ऐसे है सीरियल हो गए पिच्चर हो गए और कई चीज़ें हमें पढ़ाई से रिरेटेड भी हैं लेकिन वो इंग्लिश में आती हैं और हिन्दी में भी आते हमें जैसा देखना होता हम वैसे देख लेते हैं यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसको हम वीडीओ के रूप में देखते वीडीओ की रूप में हम देख लेते हैं और हम इसकी प्रशंसा करते हैं वहाँ मुभीयाँ भी और सीरियल भी कई चीज़ें दिखाई जाती हैं और हम इसकी प्रशंसा करते हैं